हेलौ नों दखान्दार दा ए बेंटलाव दखान होयो दा ए नोंनाव मामा फिथाइ दं जाग्रा फिथाइया आंनो थालेर नांगौ आफेल नांगौ बिसिबां बिसिबांथो दामालाय ए औ औ दे आफेलआलाय बिसिबां खिजियावलाय बे माबायालाय सुमफ्रामफोर दं नामा सुमफ्रामफोर ए नासपटिबो दंदा दालिमबो किजियावलाय बेसे बेसेथो औ जाग्रा फिथाइ जाग्रा फिथाइया दंजोबो दा थालिर आफेल नालेंखर ए लायबा मोनगोन दा ए नालिंखरालाय बेसेथो औ दानखाव खानायबो दंदा

औ दे होनबालाय दोननायसै दे दे औ दे दे दोनलायसै